سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں اگر میں بات کروں تو مجھے سب سے زیادہ چیز جو سائنسی علوم میں متاثر کرتی ہے وہ ہے کوئی انوکھی کوئی نرالی کوئی نئی چیز کو بنانا ایسی چیز بنانا جو دنیا میں ابھی تک نہیں بنی ہے ایسی چیز کو بنانا اور یہ سب چیزیں اور جیسا کہ میں دیکھتا ہوں میزائل کو جن کو اے پی جی عبد الکلام آزاد نے بنایا تھا اور جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی اسی ٹائپ کا کچھ بناؤں اس سے الگ ہٹ کے کوئی نئی چیز بناؤں جو سائنسی علوم کو اجاگر کرتا ہے جو اس سائنس کو اس سائنسی دنیا میں اپنا قدم جمانے میں متاثر ثابت ہوتا ہے اور اگر مجھے ان سب چیزوں کو بنانے میں کوئی چیز یا کوئی جانکاری کی ضرورت پڑتی ہے یا اس میں کیا کیا چیزیں ملاوٹ کے لیے آتی ہے کیا کیا چیزیں اس میں ضرورت ہے اس چیز کو اگر مجھے جاننا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے گوگل اور یوٹوب کا سہارا لیتا ہوں گوگل اور یوٹوب کے ذریعے یہ ساری چیزیں بہت آسانی سے میسر اور دستیاب ہو جاتی ہے